भैया नमस्कार नमस्कार

हाँ वो तो जाएगा है

समस्तीपुर के यहाँ से भाड़ा है यहाँ से गदोरा तीस रुपये और तीस रुपये और बीस रुपये तीस रुपये उधर है कल्यानपुर से नहीं नहीं ज्यादा भाड़ा नहीं भाड़ा ठीक है सर भाड़ा ठीक है तो भाड़ा जो है वो ही ना लगेगा भाड़ा तो है ही है उतना ही भाड़ा इतना ही भाड़ा है आप जाएं वहाँ ददौरा से चकमाइसी जाएंगे तो दस रुपये लेगा और चकमइसी से सुरमार्ग जाएंगे तो फिर चकमाइसी हैं चकमाइसी यदुवरा जाना पड़ता है तो लंबा चकमाइसी इतना भाड़ा तो अब सभी जा सकते हैं बस रामपुर होकर भाड़ा सबसे तारागढ़ से जाइएगा फिर मीट तो उतना ही रहेगा से जाएंगे तो उतना ही रहेगा क्या कहें नहीं नहीं दूसरा गाड़ी गाड़ी भाड़ा एक ही है भाड़ा दो कहाँ से भाई जो दूसरा गाड़ी कीजिएगा फिर भी भाड़ा तो एक ही ना है ददौरा जाएंगे ददौरा से दस रुपये चकमाइसी से सेमा दस रुपये दो चार मील में लदौरा से दस बीस मिनट लगता है चकमाइसी दस मिनट उधर दस बीस मिनट तो लगेगा आप तो बस आइएगा तो चले आइएगा अभी आप बस आ जाइएगा कोनों देर नहीं लगता है जोत बना हुआ है पहले ही